दंफां फुलि गायनाय आरो दंफां फुलि बानायनायनि बेलायाव माने बेनो जाहैबाय दंफांखौ माबोरै जोथोन लानांगौ आरो माबायदिहै गायनांगौ अखा हायोब्ला माबायदिहै जोथोन लानांगौ बेनिखायनो दंफां खरांबाबो रानलाङो आरो बांद्राय अखा हाबाबो थैलाङो गोमोरलाङो दंफांफोरा दा बेनिखायनो बांद्राय खरां जायोब्ला दै इसे होनांगौ जायो दै होयोब्ला दै मोनोब्लासो दंफां लाइफांफोरा जिब जानानै रोदोमफिनो आरो बांद्राय अखा हाबाबो बेखौ माबा मोनसे खोबनानै प्लास्टिक स्लास्टिक खोबनानै दोननांगौ जायो जाहाथे दंफां फुलिया राना थैलाङा दा बेनिखायनो दंफांफोरखौ फुलि बानायग्रोनानैसो गायो दंफाङा देरलांबाथ' जेबो गिनांगौ गैला माने थैनायनि बेलायाव फैया बे फिसा समावनो जोथोनखौ लानांगौ जायो दंफां गायोब्ला दा दंफाङाथ' गायनानै देरोब्लाथ' मोजां मोजां दंफां गायोब्ला बहुत खामानियाव बाहायनो हायो बा थाखा फैसानि बेलायावबो फोयो मोननो हायो दा बेनिखायनो दंफां गायनायखौ मानसिफोरा बानाङा गायनांगौ फुलि बानाय गाय दंफांफोरखौ जेसेबांनो दंफां गायनो हायो एसेबांनो दंफांनि सिङाव थानो हायो मानसिफोरा मोनसे प्रेजेन्ट होनो हायो दंफांफोराबो मानसिनि देहाखौ मोजां लाखियो दा बेनिखायनो गायना लानाया बहुत मोजां दंफांनि सिङाव मानसिया थायोबाबो बे देहाखौ मोजां मोनो आरो दंफां गैयिआव थायोबा सान्दुङाव थायोबा माबायदि मोनो बेखौथ' बयबो मिथिखायो बेनिखायनो दंफां गायनायखौ खम खालामनाङा गायनांगौ फांसे दानोबा फांनै गायनाय बिदि खालामनांगौ बेनिखायनो दंफां गायोब्ला मोजां नाङो दा फुलिखौथ' बानायनानैथ' बानायखानांगोन आरो नङाबा बायनाबो गायनो हायो दंफांफोरखौ बिदिनो गाय गायबासो दंफांफोरा मोजां जायो जोथोन लानायनि बेलायाव नों जोथोन लाबासो बिसोरबो मोजां देरबोगोन हासार हो आरो बेथिं दै खरां टाइमाव दै हो दै होयोबा खराङाव होयोबा बिसोरबो मोजां मोनो आरो हासार होयोबा बोलो फैयो बिसोरबो आदार जाहैबाय बिसोरनि बे हासारा आरो बेनिखायनो दा गायनायनि बेलायाव बयबो साफ्रोमबो गायनांगौ गायबासो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो दंफां गायाबाथ' बोरै जानो गायना लानायानो मोजां दा बेनिखायनो बयबो गायनांगौनि बेलायाव फैबाय दायो दंफांखौथ' दाननायानो दानो बांसिनसो दानलांदों गायनाया खमायलांदों दा दंफांखौ बोरै गायनांगौ बोरै मानांगौ बेखौ फार्स्टआवनो जा फुलि बानायनानै हाखर जावनानै हासार इसे होनानै गायनांगौ आरो बेनि उनाव दै होनांगौ अखा मोनाब्ला दै होयोबा इसे रोदाफोरा बोलो मोनो दा बेनिखायनो दंफां गायनाया मोजां जायो हासार होयोबाबो अभारबाबो एसे राननायनि माबायाव फैयो आरो थांखांनानै हासार होयोबा जिं जिं होनाया मोजां होनांगौ फबना होनांगौ दा दंफां फुलि बानायनायावबो बेगरनिफ्रायबो बानायनो हायो आरो बबावबा बबावबा खायफा दंफांफोरखौ रोदानिफ्रायबो दिहुननो हायो फुलि एबा खिलिफिनो बेफोरखौ दानखानानै माखौ माखौ दंफांखो गायनो हायो बेनो